मोबाइल से बहुत फायदा भेलय ज्यों चिट्ठी पहिले जाइत रहय दस दिन पंद्रह दिनमे आब तुरंते चल जाइ छै आ कोइ कही विदेश मे हइ त ओकरा टेलिफोन के पहले व्यवस्था होलय मोबाइल से बहुत फायदा है मिनट मे बात हो जाइ छै मोबाइल से बहुत सुंदर सुंदर फोटो भी खीचा जाइ छै मोबाइल बहुत अच्छा चीज है मोबाइल से लड़के पढ़ि भी सकै छै मोबाइल बहुत उपयोगी चीज है मोबाइल जे है बहुत मकान के भी नक़्शा उसमे खीचा जाइ छै मवेशी के भी फोटो उसमे खीचा जाइ छै मोबाइल बहुत अच्छा चीज है